जी हाँ बॉलीवुड एवं टॉलीवुड ने भारत में हर जगह फैसन ट्रेंड को प्रभावित किया है ऐसी कई सारी फ़िल्म और कैरेक्टर हैं जिन्हें हम उनके कपड़ों की शैली के लिए पसंद करते हैं ऐसी मुख्यतः फिल्म राजस्थानी फ़िल्म है जिन में फिल्म को देख कर वैसी पोशाक बनाने की कोशिश भी की है राजस्थानी फ़िल्मों में हमें हमारे राजस्थानी कल्चर के विषय में दर्शाया गया है कि राजस्थानी कल्चर हम किस तरीक़े के कपड़े और किस तरीक़े की वेशभूषा प्रचलन में है राजस्थानी भाषा में बनी फिल्म और राजस्थानी पोशाक के तौर तरीक़ों से बनी फिल्म बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं और उन्होंने भारत में हर जगह फैसन ट्रेंड को प्रभावित भी किया है राजस्थानी फ़िल्मों में मुख्य कैरेक्टर कपड़ों की शैली के लिए पसंद किए जाते हैं और राजस्थानी पोशाक को एक भिन्न पोशाक का दर्जा भी दिया गया है कि किस प्रकार राजस्थानी पोशाक सर्वश्रेस्ट और सर्वोत्तम है